میرے خیال میں ایک عظیم کھیل کو ایک اچھے کھیل سے ایک ہی چیز ہے جو مختلف بناتی ہے وہ یہ ہے کہ اُس کھیل کا لوگوں کے اندر شوق اس کو کھیلنے کا اور اس کو دیکھنے کا شوق پایا جانا یہ بہت زیادہ ایک عظیم کھیل کو ایک اچّھے کھیل سے مختلف بنا دیتی ہے جیسے کہ ایک کرکٹ ایک عظیم کھیل ہے اور اس کا شوق اور اس کو کھیلنے کا شوق اس کو دیکھنے کا شوق لوگوں کے اندر اتنا زیادہ ہے کہ یہ ایک شوق دوسرے اچّھے کھیلوں سے کرکٹ کو ایک عظیم کھیل بنا دیتا ہے